सब तू पैह्लें रूल डोगरा रूल जेह्का शुरू होआ महाराजा गुलाब सिंह दी बजह कन्नै गै होआ शुरू इंफ्लुएंस गै इक राजा साढ़ा उधम सिंह राजा दे नांऽ पर आया इस करी गै उधमपुर आखदे उधम सिंह राजे दे नांऽ पर गै पेदा उसदा नांऽ उधमपुर ते पराने टाइम दी बी साढ़े जेह्का जम्मू कशमीर ऐ जि'यां जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऐ साढ़ा ओह् राजा महाराजें दे अंडर रूल च रेहा दा ऐ जि'यां जम्बू लोचन जेह्ड़े राजा हे जम्मू सिटी दा नांऽ उं'दे नांऽ पर ऐ जि'यां बाहु लोचन राजा दमें भ्राऽ हे जेह्ड़े बाहु लोचन हे जि'यां उं'दे नांऽ पर बाहु फोर्ट बनाए दा बाहु लोचन ते जम्बू लोचन दौनों भ्राऽ हे जिं'दे नांऽ पर जम्मू शैह्र पेआ अग्गें साढ़े किंग्स आइयै जि'यां रूल कीता असेंगी महाराजा गुलाब सिंह नै एह् ते पराने टाइम दी गल्ल सनाना तुसेंगी अं'ऊ जि'यां महाराजा गुलाब सिंह होई गे गुलाब सिंह होरें कीता सब तू पैह्लें रूल डोगरा रूल जेह्का शुरू होएआ महाराजा गुलाब सिंह दी बजह कन्नै गै होएआ शुरू उद्धरा गै उं'दी बजह कन्नै गै रूल शुरू होएआ नुहाड़े कशा बाद महाराजा रणवीर सिंह होए जि'नें रणवीर पैनल कोड आरपीसी बी शुरू कीता उ'नें बहुत जादै कम्म जेह्का मन्नेआ जा अगर साढ़े डोगरा समाज बिच दिक्खेआ जा तां सब तूं जादै कम्म जेह्ड़ा रणवीर सिंह महाराज रणवीर सिंह होरें गै कराया नेईं बाकी आह्लें बी कराया उ'नें लेकिन उं'दी इंफ्लुएंस थोह्ड़ी जादै ही महाराजा गुलाब सिंह नै बहुत कम्म कीता बाह्र दे इन्वेडर गी रोकेआ इत्थें औने ताहीं महाराजा गुलाब सिंह दा बहुत बड्डा हत्थ ऐ इस बिच प्ही महाराजा साढ़े महाराजा हरि सिंह होई गे उं'दे नेहा बी कोई नौजुआन खूबसूरत राजा निं होआ कोई आखदे पराने लोक असें ते दिक्खेआ नेईं इं'या फोटो ते दिक्खेआ पर इं'या पराने लोकें दियां गल्लां न की महाराजा रणवीर सिंह होइयै साढ़े उ'नें बी बहुत कम्म कीता गौरमेंट कन्नै मिलियै उ'नें बहुत कम्म कीता होर साढ़ा जम्मू कशमीर जेह्ड़ा ऐ भारत दा जेह्ड़ा इक हिस्सा बनेआ ते ओह् महाराजा हरि सिंह दी महाराजा हरि सिंह दी बदौलत ऐ ते उ'नें गै जाइयै उ'नें एह् प्रस्ताव रक्खेआ कि अस भारत दा हिस्सा इक होगे औने आह्ले टैम उप्पर तैलूं जाइयै गै भारत कन्नै जम्मू कशमीर जुड़ी पाया नेईं तां जम्मू कशमीर अलग गै मन्नेआ जंदा हा एह् ऐसियां ऐसियां गल्लां न ते पराने टाइम साढ़े राजें महाराजें जि'यां साढ़े चनैह्नी तसील एरिया होइया तुस चनैह्नी आह्ला एरिया होई गेआ महाराजा करण सिंह नै रूल कीता अंतालें दा राज होंदा हा आखदे इत्थें चनैह्नी आह्ले पास्से ते अपना रामनगर होई गेआ साढ़ा रामनगर अपना बंदरालें दा राज होंदा आखदे बंदराल राजपूत होंदे हे उत्थें दे ते जेह्ड़े राज करदे चनैह्नी दे अंताल होंदे जम्मू दे जम्वाल होंदे ते इं'या इं'या साढ़ा पराना टाईम जेह्ड़ा चलदा रेहा अपने राजें महाराजें साढ़े पर अच्छा उ'नें अच्छा बी इम्पैक्ट पाया साढ़े उप्पर एह् निं ऐ की गलत कीता उ'नें कोई अच्छा रेहा उं'दा टाइम जेह्का साढ़े कन्नै बीतेआ ते उ'नें